हा ॿुधायो केर थो ॻाल्हाए तव्हांजी आवाज़ु नथी अचे बराबरि छा था चओ हा हा ॿुधायो ॿुधायो

हा ॿुधायो ॿुधायो अछा नओं घरु ठाहिरायो अथव हा हा असां वटि सभु आहिनि नऐं नऐं तरीक़े जा नलका शॉवर ईअं त जाम कम्पनियूं आहिनि असां वटि तव्हां दुकान ते अचो हिकु दफ़ो ॾिसो पसंदि कयो पंहिंजे हिसाब जो हा हा हा सभु आहे नयां गीज़र बि आया अथव हा हा ऊचा सभु ऊचा सामान वग़ैरह असां वटि सभिनि जो अलॻि अलॻि आहे न हाणे गीज़र जेको आहे उहो ॾहें हज़ारे खां चालू थींदो आहे असां वटि

अच्छा हा न अच्छा हा सुठो हा सुठो नलको खपेव त ईंदव ईअं लोवल ईंदव सभिनि खां सुठो उहो तव्हांखे साढी अठ सौ रुपए पइजी वेंदव हिकु नलको

पंज सौ लीटर जी टांकी त असां न रखंदा आहियूं असां खाली वॾियूं वॾियूं टांकियूं रखंदा आहियूं वॾीअ हज़ार लीटर जी अथव उहा तव्हांखे ॿा उहा तव्हांखे ॿारहां हज़ार में पइजी वेंदी हम्म

ठीकु आहे ठीकु आहे त मां मुंहिंजे माण्हूअ खे मोकिलियांसि थो उहो घरु ईंदव तव्हांखे सुठी तरह ॾिसी करे सभु ॿुधाईंदुव घणो ख़र्चु हा हा तव्हां हिकदमि बिंदासि थी वञो ईअं त तव्हां किथे रहंदा आहियो किथे आहे तव्हांजो घरु चोथें नम्बर हा हा अच्छा एन सी टी स्कूल जे पासे अथव ईअं त असां हम्म हा सही अथव हा मोकिलियांसि थो हा हा त तव्हां बिल्कुलु चिंता न कयो असांजो कमु ॾाढो सुठो आहे मार्केट में जाम सुठो नालो आहे ईअं त असां हा हा न न हम्म तव्हांखे खपेव असां हिकु हफ़्तो पहिरों एन सी टी स्कूल में बि कमु कयोतीमांव उतां भले पुछो एॾो सुठो कमु कयो आहे हा हा हा सुभा